जों आं दा बुंनो थांदों बर' हारिनि गेजेराव थानाय सोलिबाय थानाय जेरै मा होनो आगोलाव जाबायदिमोन बेबायदि नंलिया बर'फोरा बर'फोरा मा होनो सिगाङो जोङो मैहुर खालामनासो जायोमोन मैहुर खालामना जानायनि उनाव बर'फोरा लासै लासै हाल खदाल बायदिसिना मावनो सोलोंबोबाय हाल खदाल मावनानै जाबाय ओमफ्राय मा होनो लासै लासैनो गथ' गथायफोरखौ जेरै गुबुन हारिफोरखौ नुनानै इस्कुलाव थांनाय नुबाय बर'फोरा बेफोरबायदिनो लासै लासै बर'फ्राबो इस्कुलाव थांनो सोलोंबाय बेफोरबायदिनो बर'फोरा मा होनो हाल खदाल एवनानै मावनानै गथ' गथायफोरखौ एसे एनै इस्कुलाव हेगारो हरनानै गुबुन हारिखौ नुनानै जेरै इस्कुलाव हेगारहरै हरैनो बेफोरबायदिनो बर'फ्रा मा होनो बाय मिथिनायदावबाय मिथिनाय जाना लासैनो बर'फोरा एसे सोलायनो हमबाय एसे सोलायनो हमनानै जेरै दानाय लुनाय बर'फ्रा गावनो हिन्जावफोरा बर' हिन्जावफोरा गावनो दानानै बर' हिन्जावफोरा गावनो दानानै जेनेबा हि दख'ना गामसा आर'नाइ गासैखौबो बर'फोरा गावसोरनो न'आव जेरै तात साल होन्ना बुङोमोन आगोला तात साल आखाइजोंनो दायोमोन आखाइजोंनो दानाय लुनाय गासैखौबो मोनजोबखायोमोन आरो बर'फोरनि न' न' बेफोरबायदिनो बर'फ्रा बायनानै गानामोन आगोलाव बर'फ्रा गासैखौबो दानानैनो गान्नाय जोमनाय गामसा जि जोम जोमनाय दख'ना गासैखौबो बर'फ्रा बेफोर बायसानो खालायोमोन आरो बिनिफ्राय लासै लासैनो मुगाजोंबो बर'फ्राबो सोलायबोनो हमबाय बर'फ्रा सोलायबोनो हमबाय मानो होनबा बर'फोरा दा मुगानि लोगोजों मानो होनबा आदब आयदाफोरखौबो सोलायजोबबाय मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा दा सिगां मोसौदो हालेवोमोन दा जों टेक्टरजों हालेवो ओमफ्राय ट्रेक्टर सिगां फार्स्टआवनो ओंखारग्रोबाय ट्रेक्टर फिसा बेफोर ट्रेक्टर फिसाजों हालेवबाय बेनिफ्राय दा ट्रेक्टर गिदिर ओंखारबाय ट्रेक्टर गोदोरजों हालेवो गायनाय फुनायफोरा दा टेक्टरजोंनो जाजोबो बेफोरबायदिनो आदब खायदाफ्रा सोलायलांनो हमदों आरो बेनिफ्राय आरो हिन्जावफ्राबो सोलायबोनो हमबाय मानो होनबा फोरों रोंबोबाय जोंबो मानो होनबा एसे एनै स्कुलाव थांना जोंबो फरायबोबाय गासैखैबो मिथिजोबबाय मिथिजोबनायनि उनाव बर'फ्राबो दा सोलायनो हमहांबाय आरो जेरै बर' हिन्जावसाफोराबो मा होनो गावबा गाव आथिङाव गसंनो हमबाय बर'फ्राबो दा गावबा गाव मा होनो लेखा बिलाइ फरायनानै माबे मोजां माबे हामा सायख'नानै बर' हिन्जावसाफोराबो मा होनो खामानि मावनो सोलोंबाय जेरै मा होनो फरायनानै सोरबा मोजां डिग्रि लादों सोरबा रायथाइगिरि जादों सोरबा दखान खुलिदों सोरबा मायबा मोनसे खालायदों बेफोरबायदि बुहुत गोबां मावबोदों आरो बर' हिन्जावफोराबो ओमफ्राय बर' हौवाफोराबो सिगाङो मा होनो जेरै हाल खदाल मावना जायोमोन बेफोरबायदि नंला बर'फोराबो हौवाफोराबो बेफार फालांगिरि गासैखौबो खालायजोबनो हमबाय बिनिफ्राय आरो बर'फ्रा दाथ' बर'फोरखौ नायनो थांबा सिगांनि बायदि उनफिन्ना थानाय नंला आरो जोंनि बर' हारिया मानो होनबा जोंनि बर'फोरा मा होनो हौवाफोराबो जेरै सोरबा टिसार जाबाय सोरबा मोजां मोजां साख्रि सोरबा आईपिएस आईएएस गासैखौबो सोलायबोनो हमबाय जोंनि बर'फोराबो जोंनि बर'फोरावबो एसे एनै दावगानो हमहांबाय आरो एसे एनै माने बाय बुरजायानो जाबाय जोंनिया दावनाया बर'फोराबो आरो मा होनो जेरै बर' फोरनि गेजेरावबो मा होनो दानाय लुनाय आदब खायदाया गासै जानाय लोंनाय गासै आबाद मावनाय फालांगि मावनाय गासैयावबो जोंनि बर'फ्रा दावगानो हमबाय आरो बिनिफ्राय बर'फ्रा मा होनो हिन्जावसाफोराबो हिन्जावफोराबो गासैबो फालांगिबो मावो सोरबा सोरबा मास्टार मावो सोरबा बायबा साख'रि मावो सोरबा आईपिएस फरायदो सोरबा आईएएस फरायदों सोरबा मा होनो दुखान खालायदों सोरबा पारलार खुलिदों रावबो बर'फोरा बिफोरबायदि थाला आरो मानो होनबा बिफोरबायदि उनफिन्ना थानाय हारि नंला आरो दा मानो होनबा जिबायदि समजों लोगोसे खारफानो गोनां जादों समाबोथ' सोलोंहोलांबाय थादों जोंखौ गासै माबाखौ समानो सोलोंहोदों जोंखौ बर'फोरखौ जेरै बर'फोरा आबाद मावनायावबो सिगां मावनाय बायदि मावला दा टेक्टरजोंनो मावो बिनिफ्राय माइ गायनायाबो खायसे खायसे जायगायाव दा मेचिनजोंनो गायो खिन्थु दा खायसे जागायाव खिसुमान जायगा ओनसोलफोराव बाय मोन एसे गोग्लैना थानाय ओनसोलफोराव मानसियानो गायो खिन्थु जायफोराव जेरै मोजां मोजां सरकारनि सुबिदा मोन्नानै एसै एनै टेक्टरनि लन सुन मोन्नायफोरजों बिसोरो मा होनो माबाजों गायो मेचिनजों गायो आरो आरो बाय गोजौ ओनसोलाव बा एसे सुबिदा मोनै ओनसोलाव बिसोर न'नि टेक्टरजों हालेवो खिन्थु गायनाय मेचिन गैया आरो मा होनो मानसियानो गायो आरो फालांगि खालामनाय फालांगि खालामनायाव जेरै गासै फालांगिखौनो खालायो सोरबा अमा बेफार खालायो सोरबा मोसौ बेफार खालायो सोरबा मा होनो दुखान होयो सोरबा मा होनो बेखौ जि जोमखौनो मोजाङै थिखांना लानानै मा होनो फानो गासै खौबो मा होनो फालांगि खालायो आरो बर'फोरा दानिया आरो हिन्जावफोराबो दानिया जि दख'ना फानो बेनिफ्राय जोमनाय फानो गस्ला गान्नाय जोमनाय बेफोरबायदि गासै जिखौबो थिखांना लाना फानो आरो गोबां गोबां रोखोमनि खामानि मावो दा बुंनानै बुंस'नो हाया आरो गोसोआव फायजोबा नुबासो गोसोआव थायो आरो नुबाथाय बुंगोन सानो बे समाव आरो बावगारफिन्ना थायो दा बेसेबांखौ बुंनो बेसेबांखौ माबानो बर'फोरा सोलायजोब्बाय आरो बिनिफ्राय आरो जेरै दा मा होनो कम्पिउटारनि जुग कम्पिउटारजों दा बर' हिन्जावसाफोराबो कम्पिउटार सोलोंनो थांगासिनो सोलोंनानै दा मा होनो दा किसुमाना कम्पिटाउरनि दुखानबो होदों किसुमानआ बिउटि पारलार खुलिदों आरो सोरबा सोरबा आरो मा होनो गिदिर गिदिर थिखाबो मावनो हमदों गिदिर गिदिर मा होनो बेफारबो खालायो सोरबा गिदिर गिदिर दख'ना दखान हलसेल दखान खुलिदों बेफोरबायदिनो बर'फोराबो सोलायलांबाय थादों आरो बेनिफ्राय आरो साख्रिनि बेलायावथ' बर'फोरा दा सिगां साख्रि गैयामोन आगोलनि दिनाव बर'फोरा साख्रि मावनो होनबाथाय गियोमोन आगोलाव आरो जों खोनानाय मथे आबै आबौमोना बुंनाय मथै जों फिसा फिसाबा बुङोमोन इस्कुलाव थां इस्कुलाव थां होनबाथाय जों इस्कुलाव थांनो गियोमोन सारा बुयो सारा बुयो होन्नानै सारखौ गिनो ओंखारो होन्ना खिन्थु उनाव लासै लासै देरनानै मिथिलांबाय स्कुलाव थांनांगौ बेनिफ्राय आबै आबौमोना बुङोमोन आरो इस्कुलाव थांबाथाय आइ आफाया थिनोमोन इस्कुल थांनो आबै आबौआ मुं गुवा बुङो स्कुलाव थांबाथाय सरकारनि साख्रि मावनांगोन सरकारा लाना थांगोन होनोमोन आरो बिदिनो गियोमोन आरो बेनिफ्राय आरो मा होनो जेरै सिगाङो पुलिस आरमिफोरखौ मा होनो हमै हमै लाङोमोननो साख्रि होनो साख्रि मावनो नागिरामोन बर'फोरा गियोमोन बेनिफ्राय आरो उनाव हमै हमै लाङोंमोन बिदि खोनायो बुंदोंमोन आरो आबै आबौमोना आग्लायो सरकारा हमनासो लांदों बिखौ साख्रि होनो मिलिटारि साख्रि होनो मिलिटारिसो होनोमोन आरो ना आरमिखौ ओमफ्राय दासो आरमि होन्नानै बुङो ओमफ्राय सिगाङो जोंखौ फिसा फिसायाव मिलिटारिफोर फैदों पुलिस फैदों होन्ना बुङोमोन पुलिस फैबाथाय ओइ पुलिसफोरा हमनानै लांगोन सरकारि होनो थांनाङा होन्ना बिदि खोनायोमोन आरो गिदिर गिदिर बा गिदिर गिदिर जों साय गिदिर गिदिरफोरखौ बुंनाय ओमफ्राय उनाव मास्टार साख्रिथ' बर'फोरा गैयामोन आगोलाव साख्रिनि माबायाव ओमफ्राय बर'फोरा दा लासै लासैनो बिफोरबायदिनो साख्रिफोरावबो जानो हमबाय सिगाङो जों जिता इस्कुलाव ओइट नाइनाव फरायनो थाङोमोन होमबानिया बर' मेडियामजों फरायनायाव मा होनो बर'नि मास्टार गैयामोन जों बिराथ खस्थ' मोनोमोन बेनिफ्राय आरो बर'नि स्कुलफोरा जग्राफोरा मोजां नङामोन आग्लायो बेनिफ्राय दा बर'नि स्कुलफोरा मोजां जानो हमबाय जग्राफोरा मोजांमोन अखा रे रे हायोमोन बर' सार गैयामोन एसामिस सारखौ जोङो लिंस्रोयोमोन जोङो सार जोंखौबो फरायहोना फरायहोना होन्नानै उनाव थेवबाबो बर'नि सारखौ सासे सानै दंमोन बर' सारफोरा बिसोरनो जोंखौ फरायहोयोमोन आरो बिनि बिफोरबायदि बेलायाव नायनो थांबाथ' बर' हारिया गोबां दावखोबाय मानो होनबा दा जोंनिया सारनि एसेबो माबा गैला खमि गैला सार मिसफोराथ' जाखाबाय जोंनियाव बेनिफ्राय आरो दा मा होनो साख्रिनि आरो गेदेर गेदेर फरायनायनि माबाायवथ' बर'फोरा गोबां आवगायलांबाय दानिया जोंनिया बर'फोरा उन नंला रावबो उनफिन्ना थाला आरो जोंनि दा जिहे जाहाते जाखांफुनाय गार्जेन बा बिमा बिफा बिसोरबो गथ'फोरखौ उनफिन्नानै दोनलिया मानो होनबा जोंनिया दा बर'फोरा दावखोलांनो गारनाय बुहुत माबा खालायदों मानो होनबा जों सिगांनि बायदि आबाद मावनानै जाफिन्नाय जिउ राहाखौ नायगिराखै आरो जों दा जोंबो दा बिसोरजों समान समान गुबुन हारिजों जोंबो समान समान खारफानो सोलोंनांगौ जोंबो गासैखौबो माबानानै थानो नांगौ मिथिनानै थानो नांगौ बुजिनांगौ जों बेखौ मावबाथाय जोंहाबो फैगोन बेफोरबायदि जों सोलायलांनो हमबाय आरो दा जोंनि सान्नाय हनायफोरा बुहुत सोलायनो हमबाय साख्रि बाख्रिनि गेजेराव जा आदब खायदानि गेजेरजों जा फालांगि मावनायनि गेजेरजों जा आबादारिनि गेजेरजों जा आबादारिफोरजोंथ' दानिया बर'फोरनि आबादखौ नुबाथाय गुबुन हारिया बुङो बर'फोरा आबादारि जाबाय होन्नानै मानो होनबा बर'फोरा गोबां आबाद मावखायो माइ फाथो बेसर दा ओरैबायसा फिथाइ सामथायखौबो गायनो हमदों बर'फोरा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गायो आरो बर'फ्रा बेफोरबायदिनो बर'फ्रा थाइजौ खान्थाल बेफोरखौबो लासै लासैनो आबादनि गेजेरजों सोलांनो हमदों गयफोरखौबो जेरै गय फाथै बिफोर आबदनि गेजेरजों सोलांनो हमदों बेफोरबो आबादावनो गोलैयो नालाय गासैखौबो सोलांनो हमदों आरो बिदि आं बेसां बुंबावगोन बिखिनिखौनो बुंनानै फोजोब्बाय